नमस्ते हाँ अरे ऐसा कुछ नहीं है हम लोग पूरी अपनी टीम से और हम लोग जहाँ पा रहे है तहाँ हम पूरी मदद कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं देखभाल में कोई ऐसा कुछ नहीं है अब हो ही रहा है तो उसके लिए हम क्या करें हम अपनी तरफ़ से तो कोई कमी नहीं रख रहे हैं भई अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है हम साफ सफाई और देखभाल बच्चों की सब देखभाल कर रहे हैं पूरी टीम से और बजार में मार्केट में गली में इस्कूल के बाहर हर जगह हम अपनी टीम लगाए पड़े हैं गोली जहाँ चलानी पड़ती वहाँ गोली भी चलाते है गालियाँ भी देते हैं क्या करें हम अपने तरीक़े से तो अथी काम कर रहे हैं क्या करें अच्छा ठीक है वो भी हो जाएगा अरे काम आपको दिख नहीं रहा है काम तो काफी हो रहा है अच्छा ख़ासा हो रहा है अब नहीं मान रहे हैं बच्चे तो इसके लिए हम क्या करें नहीं ऐसा कुछ नहीं लेनी देनी में ड्यूटी क्या हम बराबर अपनी ड्यूटी दे रहे रहें हैं हमारी टीम भी दे रही है हर तरीके से अब क्या करें बच्चे जब लड़ रहे हैं आसन प्रशासन जो लगा है और जो नहीं नहीं अब दंगा फ़साद नहीं होने पाएगा हमारे तरफ़ से नहीं हो पाएगा नहीं बच्चे मान रहे हैं जनता नहीं मान रही है अच्छा देखते हैं फिर भाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं भाई हम अपनी तरफ़ से किसी प्रकार की कमी नहीं रख रहे हैं जहाँ गोली चलानी पड़ती है वहाँ गोली भी चलाते हैं और हर सम नहीं सर ऐसा नहीं होगा शिकायत किसी प्रकार की नहीं आने पाएगी हमारी तरफ़ से नहीं नहीं नहीं बहुत सुधार आएगी ऐसा नहीं है की सुधार नहीं आएगी देखभाल करेंगे टीम और बढ़ा देंगे देखभाल में कमी नहीं रहेगी हाँ नमस्कार